पंज लख असी हज़ार अठ सौ पंजाह नव लख सत हज़ार ॿ सौ टीह छह लख ॾह हज़ार ॿारहां सौ चालीह हिकु लख टे हज़ार छह सौ पंजाह सत लख पंज हज़ार ॿ सौ ॿावीह